सिंधी ॿोली मिठी ॿोली सिंधी ॿोलीअ खे बचाइण लाइ असां रेडियो टेलीविजन ऐं प्रिंट जहिड़ी मिडिया की जे सारे असां सिंधी सभिनी खे पोहचाईंदा घरु घरु पोहचाईंदा इन तव्हां ॿुधो हूंदो रेडियो में जाम सिंधी प्रोग्राम ईंदा आहिनि त संडे संडे त टेलीविजन में जाम सिंधी नाटक ईंदा आहिनि ऐं इन जे करे मोबाइल जे द्वारा जाम सिंधियूं सिंधी चैनल अची विया आहिनि ऐं इन करे जाम नंढा नंढा ॿार बि सिंधी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस ॾिसी करे सिंधी सिखण लॻा आहिनि भले हो कॉमेडी जे माध्यमु तां या खिलण जे माध्यमु तां अ सिंधी अ सिखण लॻा आहिनि त सिंधी इन करे इन ज जे ज़रिए सिंधी भाषा घरु घरु पोहची वियो आहिनि जेसि ताईं जॾहिं तईं अ अख़बार जी ॻाल्हि आहे त घणो करे सिंधी कॉलोनी में अॼु ताईं सिंधी अख़बार ईंदा आहिनि त त सिंधी म ॿार सिखनि सिंधी ऐडवरटाइज़मेंट बि जाम थींदो आहे हुनमें सिंधी लाइ जाम ऑफर्स बि ईंदा आहिनि सिंधी अख़बार में अ कॉलेज जो एडमिशन कॉलेज सिंधी कोटा ऐं सिंधी लाइ किथे च पकवान दालि किथे छा छा मिलंदो आहे हो सभु ऐडवरटाइज़मेंट ईंदा आहिनि इन करे सिंधी प्रिंट जाम विकिरंदो आहे टेलीविजन जे ज़रिया सिंधी कॉमेडी पिक्चर्स सिंधी कॉमेडी प्लेज़ इंस्टाग्राम वीडियोस फेसबुक वीडियोस जाम अशोक चंचलानी अ सिंधीज़म उल्हासनगर में जाम फेमस थी विया आहिनि ऐं यूट्यूबर्स थी विया आहिनि हे यूट्यूबर्स इन करे थिया आहिनि वियूर्स वधी विया आहिनि इन करे वियुर्स वधी विया आहिनि सिंधी ॿार हिन करे अ ॾिसंदा आहिनि वितुर्स वधी विया आहिनि सिंधी ॿोली मिठी ॿोली